हैलो जय झूलेलाल मां अनिल कुमार मुरजाणी थो ॻाल्हायां ऐं सरिकारि जे द्वारा हिकिड़ो प्रोजेक्ट असांजो हले पियो थो भाषणी प्रोजेक्ट त मूंखे उन लाइ क़रीबु वीह पंजवीह लैपटॉप जी ज़रूरत आहे त मूंखे तव्हांजो किथां रैफरेंस मिलियो कि मैडम खे कॉन्टेक्ट कयो उते तव्हांखे सुठी कंपनी जा मिली वेंदा त तव्हां मूंखे थोरी जानकारी ॾियो कि तव्हांखे कहिड़ी कंपनीअ जा आहिनि मतलबु कोई केतिरा ॾींहं पहिले ॿुधायां अछा त मतलबु बराबर सही तरीक़े सां मिली वेंदा न कोई देरी त न थींदी न अछा त पोइ कैश में ॾिया या बैंक जे थ्रू की पेमेंट थींदी चैक बि हले कुझु उन में छूटि ॾींदव तव्हां हेतिरा सारा मां वरिता वठां थो तव्हां खां त कुझु पहिरियों दफ़ो तव्हां सां डिलिंग थिए थी मुंहिंजी त कुझु मूंखे थोरी पैसनि में छूटि ॾींदव हा हिकु मिंट तव्हां बीहो मां ॾिसी करे तव्हांखे ॿुधायां थो रिकॉर्ड में सिर्फ़ु हिकु सैकेंड तव्हां बीहो हा त मूंखे सोरहां खपनि हा हिन वक़्तु अछा हुन में गैरेंटी मिलंदी वौरेंटी हा ठीकु आहे तव्हांजो ॾाढो शुक्रिया कि तव्हां मूंखे सुठे नमूने अछा तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हां खां पुछणु भुलिजी वियमि कि तव्हांजी शॉप कहिड़ी जॻहि ते आहे थोरो लोकेशन जो मूंखे आइडिया ॾींदव त तव्हांजा ॾींहं कहिड़ा कहिड़ा आहिनि ऐं टाइमिंग छा अथव थोरो ॿुधायो मूंखे अछा त मां हिकु ॿ ॾींहनि में तव्हां सां अची मिलंदुसि तव्हांखे पहिले फ़ोन करे तव्हां खां टाइम वठी पोइ ई ईंदुसि हा तव्हां ॾाढो शुक्रिया तव्हां मूंखे सुठे नमूने जानकारी ॾिनी जय झूलेलाल